میرا اب تک کا مشکل پکوان تھا سیوئی جب میں زیادہ بڑی بھی نہیں تھی میں نے سوئی مطلب مجھے بہت شوق تھا بنانے کا میں اپنی امی کو دیکھا تھا بناتے ہوئے اس دن سے میں ںے سوچا کہ میں بھی ایک دن بناؤں تو امی بھی گھر پہ نہیں تھی اس دن میں اور میرا بھائی تھا تو میں نے اسی دن میں اٹھی شام کے ٹائم پہ میں نے بنانا شروع کیا وہ مجھے اچھے سے بنانا بھی نہیں آتا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے اس کا پروسیس کیا ہے پورا مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں بالکل بھی جانکاری نہیں تھی میں نے پھر اپنی امی کے پاس کول کیا میں نے اپنی امی سے پوچھا کچھ بنانا اب مجھے کچھ زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے اپنی دوست سے پوچھا اور پھر میں نے کچھ فون سے مدد لی میں نے یوٹیوبس کے ویڈیو دیکھے سیوئی بنانے کے میں نے پھر بنانا شروع کیا اور پھر جب میں نے بنایا تو پھر سوئی کو میں نے وہ کیا فرائی کیا تھا تو وہ جل گیا تھا زیادہ پر اچھا بنا تھا بہت زیادہ بھی برا نہیں تھا تھوڑا چینی کم ہو گیا تھا پر صحیح تھا میں نے اچھا بنا لیا تھا